गुड आफ्टरनून सर सर क्या मेरी बात जगदंबा कैंटीन के ओनर से हो रही है सर मैं आपके कैंटीन से कुछ स्नैक्स ऑर्डर करना चाहती थी सर मुझे एक सेमिनार करना है तो उसका टाइमिंग है सात बजे शाम को तो मुझे उसी टाइम चाहिए आपका स्नैक्स और मुझे साठ लोगों लिए स्नैक्स चाहिए और स्नैक्स में मुझे हर लोग के लिए दो समोसा चाहिए एक एक कचौड़ी चाहिए और एक एक फ्रूटी चाहिए

अच्छा सर इसके अलावा भी कुछ आपके कैंटीन में स्पेशल है जिसे मैं ऑर्डर कर सकती हूँ

तो सर आप उसमें से कचौड़ी हटाकर पेस्ट्री ऐड कर दीजिए नहीं कचौड़ी हटा दीजिए

ठीक है सर और आप मुझे आप मुझे ये बता दीजिए कि आप मुझे डिलीवरी मेरे प्लेस तक पहुंचा देंगे कि किसी को लेने भेजना होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप मुझे बता दीजिए कि डिलीवरी चार्ज कितना लगेगा अच्छा सर आप अपना एड्रेस बता दीजिए मुझे नहीं तो आप मुझे भी एड्रेस बता दीजिए बाय द वे अगर डिलीवरी में कोई इश्यू आता है तो मैं किसी को भेज के भी मंगा लूँगी अच्छा और हमें एन टी पी सी हॉल में चाहिए नहीं एन टी पी सी मेन कैम्पस में आप एन टी पी सी कॉलोनी के पास आकर मुझे कॉल कीजिए मैं किसी को आपको लेने के लिए भेज दूंगी सर आपके यहाँ ऑनलाइन की सुविधा है तो यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और अगर ऑफलाइन देना होगा तो कैसे करना होगा आप मुझे यह बता दीजिए और अगर ऑफलाइन करना है तो अच्छा ठीक है सर अब आप मुझे यह बता दीजिए की मुझे शाम को सात बजे मेरा स्नैक्स चाहिए तो आप सात बजे ही भिजवा देंगे या उससे कुछ पहले या उससे बाद

तो सर मेरा सेमिनार सात बजे शुरू होगा तो आप मुझे सात पंद्रह तक या साढ़े सात तक डिलीवरी दे देने का कोशिश करिएगा ठीक है और मुझे जानना था की आपके डिलीवरी बॉय से भी कॉन्टैक्ट करने के लिए मुझे कोई नंबर मिल जाएगा या फिर मैं आप ही से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूँ ठीक है सर आप मुझे अपना क्यू आर कोड या यू पी आई कोड भेज दीजिए ताकि मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकूँ ठीक है सर और इसमें कोई कन्सेशन नहीं है ठीक है सर थैंक यू मुझे आपके होटल की फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी और अगर सर मुझे कभी किसी पार्टी के लिए या किसी शादी के लिए ऑर्डर करना हो तो क्या आप ऐसे ऑर्डर भी लेते हैं अच्छा तो मैं आपसे इसी नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ ठीक है सर थैंक यू सर आपका कीमती समय मुझे देने के लिए आप मुझे याद से अपना क्यू आर कोड या यू पी आई कोड भेज दीजिएगा ओके